इस्कूल की ऐडमिशन फ़ी तो आजकल बहुत ज़्यादा ही हो गई है हद से ज़्यादा से हो गई है ऐसा कहूँ मध्यमवर्गीय लोग तो शायद अफ़ोर्ड भी नहीं कर पाते हैं और करते भी हैं तो बहुत मुश्किलों से माँ बाप पूरी तरीके से बच्चों में पिस जाते हैं इस्कूल का खर्च इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है इस्कूल की फ़ीस पच्चीस हज़ार रुपये छब्बीस हज़ार रुपये चालीस तीस पचास साठ तक पहुँचने लगी है आप कान्वेंट में जा रहे हो तो साठ हज़ार रुपये तो मामूली सी बात हो जाती है कईं बार तो मुझे लगता है ये कम होना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है यार इतना नहीं होना चाहिए